میں نے بہت سارے پروگرام میں گانا گانا پسند ہے جیسے کہ میں نے ٹیچرس ڈے پر بہت بار گانا گایا ہے اپنی ٹیچرس کے لیے میں نے اسکول فنکشن میں کالج فنکشنس میں پندرہ اگست چھبیس جنوری ٹیچرس ڈے اور چلڈرنس ڈے یہاں تک کہ سنگنگ کمپٹیشن میں بھی بہت بار اسٹیج شو کیے ہیں زیادہ تر میں نے کینیڈا میں اسٹیج شو کافی کیے ہیں لیکن مجھے سب سے زیادہ پسند جو میرا پروگرام ہے جہاں مجھے جانا پسند ہے گانا گانا پسند ہے وہ سب سے زیادہ مجھے پسند ہے ٹیچرس ڈے پر ٹیچرس ڈے کے لیے میں بہت ایکسائٹڈ رہتی ہوں مجھے گانے کو ملے گا میری ٹیچر مجھ سے امپرس ہوتی ہیں اور میں نے بہت جگہوں پہ گانے کیے ہیں میں میں انڈیا سے انڈیا سے باہر تو نہیں گئی گانا گانے کے لیے بٹ ہاں میں انڈیا میں کافی جگہوں پر جا کے میں نے اسٹیج شو کیے ہیں اور میں یہیں اِسی چیز میں میں آگے بھی جانا پسند کروں گی